मैथिली भाषा अप्पन मम्मी पप्पासे सिखलहुँ मम्मी पप्पासब आन लोक जतेक छै सब घरमे बोलै छै हम खुद बोलै छिए बोलै छै बहुत अच्छा छै मैथिली भाषा बुझलिए अहूँसभ बोलिऔ हमर गाममे जतेक हइ सभके बोलबै छिए बुझलिए